आज कल लोग हीप हॉप डांस सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रीस्टाइल रहता है इसलिए और वैसे कुछ लोग हैं जो शास्त्रीय नृत्य करना या डांस सिखाना भी क्लासिकल डांस सीख करना भी पसंद करते हैं क्योंकि जो क्लासिकल डांस होता है वो किसी स्पेशल जगह या किसी राज्य या वहाँ की संस्कृति से रिलेटेड रहता है और वह नृत्य जो रहता है वो जो डांस रहता है वो वहाँ की जो कला है या जो वहाँ की संस्कृति है उसको दर्शाता है पर वैसे आज कल देखा जाए तो क्लासिकल लो डांस तो लोग बहुत काम ही पसंद करने लगे हैं और फ्रीस्टाइल डांस जो है जैसे हीप हॉप वगैरह है और भी बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से डांस होते हैं वो लोग पसंद करने लगे हैं आज कल और उसी हिसाब से अपने फ्री जैसा बस जहाँ गाना बजा जहाँ सॉन्ग बजा वहाँ करने लग जाते हैं इसलिए फ्रीस्टाइल के डांस करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं